खुलुमबाय आङो दिनै आंनि नखरनि सोमोन्दै रायलायनो सान्दों आङो जोंहा बिमा बिफा दं ओमफ्राय बिब' बिनानाव जों साब्रै बिदा सानै जोंहा नखराव बेनो आरो ओमफ्राय आं हाबा जाहैबाय ओमफ्राय गथ' सासे मोनबाय आरो दा बेजोंनो आराम संसार जानानै दङ ओमफ्राय जेनेबा नखरावथ' जोंहा मोजाङानो गाज्रि नङा बिदाफोराबो मोजां बिब'फोराबो बिब'फोराबो हाबा जाहैजोबबाय आरो नै बिदायाबो हाबा जाजोबबाय गथ'फोर मोनजोबबाय नखराव बिदिनो मोजां आरो मोजां सोलियो आंहाबो मोजाङैनो दङ गथ'आबो देरहांबाय सारि एघार' बोसोराव हाबबाय दङ दा फरायगासिनो क्लास सिक्सआव फरायो आंना फिसाज्लाया बेखिनियानो आरो बिदिनो आरो लोगोफोर दंमोन आरो जेनेबा जों सासे बिराद आंनि लोगो दङमोन आरो जोंहा सानैजों ओरैबायदि लोगोमोन जोङो उन्दैआव गेलेलायनाय थांलाय फैलाय दा बेहाबो लोगोआ हाबा जाहैबाय दा दा सानैजों लोगो मोनलायथ'आसै जों बेरायनाय बहाबा बहाबा थांनाय फुजा मेला बेरायहैनाय जोङो जिखुनु बिराद लोगोमोन आरो ओमफ्राय दा जों बरतमान लोगो मोनलायथ'ला लोगोजों आंजों बेखिनियानो आरो ओमफ्राय जेनेबा बेहाबो दा संसार जाबाय सोलाबलायला लोगोजों आंजों लोगो मोनलायला मानोना जों बिराद लोगोमोन आरो स्कुलाव थांलाय फैलाय जेरावखि थाङा मानो बेरायनाय सानैजों लोगोमोन आरो माखासे लोगोफोर दं बिदिनो गोजान जालायलायो आरो बेखिनियानोसै गोजोनथों